अंधविश्वास बहुत तरह से लोग अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं जैसे कि संत महात्मा या जोगी फ़क़ीर वग़ैरह वग़ैरह आ आते हैं और लोगों को आनेकों तरह के लोभ दिखा कर जैसे कि आपको ये कर देंगे तो ये हो जाएगा हाँ हाँ आपको ये ग्रह लगा हुआ है बहुत तरह के बाते करते हैं वो लोग ठगने के लिए अन्धविश्वासी ये सब अंधविश्वास ही हैं कुछ महात्मा आते हैं कि ये ये जन्तर बना कर देते हैं हम इससे आपको ये हो जाएगा आपको पुरा नहीं पड़ता आप कमाते हैं आपको कमाई से ये कुछ नहीं होता है जो आपको इस जन्तर से बहुत तरह से विकास होगा तो ऐसे अंधविश्वास महात्मा लोग आ कर अंधविश्वास में लोग फस जाते हैं और उन से झाड़ फूँक या वग़ैरह वग़ैरह करवा लेते हैं जैसे कि भूत प्रेत ये सब अंधविश्वास ही हैं जो झाड़ फूँक झाड़ फूँक वग़ैरह वग़ैरह ये सब हाँ ये विश्वास करते हैं लोग लेकिन नहीं करना चाहिए क्योंकि अंधविश्वास अब वैज्ञानिक युग है वैज्ञानिक युग में भूत प्रेत अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है हाँ संत महात्मा आते हैं और हीरे जैसे कि ये मणि मणि के नाम का कर कर लोग गो से ठगी का काम करते हैं ये मणि लोगे तो आपको ये इस तरह से होगा हाँ भला होगा तो ये सब तो अंधविश्वास ही हैं जैसे कि भगत झाड़ फूँक वाले भगत होते हैं जो झाड़ फूँक करते हैं वो लोग भी कहते हैं कि आपको ये भूत प्रेत हाँ ये सब का चक्कर है तो आपको ये करवाना होगा हाँ ये चीज़ लगेगा ये चीज़ लगेगा बहुत सारे ख़र्च का डोज दे कर वो लोग करवाते हैं इस अब ये सब भी अंधविश्वास ही हैं हाँ लोग भूत प्रेत के चक्कर में पड़ जाते हैं गाँव घर के लोग ख़ास कर अंधविश्वास के फेरे में पड़ जाते हैं जो लोग घूम फिर कर घर घर जा कर तरह तरह की बातें बताते हैं कि आपको ये हो गया है वो हो गया है इस ग्रह लग गया है हाँ ये सब अंधविश्वास ही हैं वैज्ञानिक युग में अंधविश्वासों की कोई जगह नहीं है चूँकि वैज्ञानिक तरि तरीक़े से जीने से लोग हाँ सुखी रहते हैं अपना काम वग़ैरह वग़ैरह करते हैं अंधविश्वास से बहुत तरह की परेशानी हो जाती है परेशान हो जाते हैं लोग जो आया सब अपने अपने तरीक़े से बताते हैं कि आपको इस तरह की है इस तरह की है और सब के जाल में फस फस कर लोग परेशान हो जाते हैं और पैसे भी खर्च होता है लेकिन त तंग तंग हो जाते हैं लोग ये अंधविश्वास के कारण गाँव देहात में और भी लोग परेशानी के कारण झेलते हैं हाँ इस तरह भूत प्रेत सब के फेरों में पड़ जाते हैं लोग यहाँ वहाँ दौड़ना धूपना भटकना सब अंधविश्वास का कारण अंधविश्वास से हीं लोग कि तंगी का कारण बन जाता है और परेशान रहते हैं अंधविश्वास से लोग पूरी तरह से लाचार हो जाते हैं और बहुत परेशान रहते हैं उनको कोई बहुत परेशानी बढ़ जाती है इस चक्कर में नहीं फंसना चाहिए लोगों को हम लोगों को नहीं फंसना चाहिए अंधविश्वास के चक्कर में अपने तरीक़े से लोग लोगों को काम करना चाहिए वैज्ञानिक तरीक़े से काम करना चाहिए